जमीन उमीन मतलब कि कोइ भी आदमी छै तऽ ओकर ने मतलब जेना हमर जमीन हमरा एतना छै उतना छै मतलब एक बीघा छै कि दश कट्ठा छै ओ हमर नाम पऽ हेतै तबे ओ हमर जमीन भेलै ठीक ने नहि तऽ ओ हमर नहि भए सकैत छै आ गाँव समाजमे जे भी होइत छै तऽ मतलब अगर कोइ ई नहि कहि सकैत छै हमर जमीन छियै ई सरकारके नियम इहए निकालल छै कि किसका जमीन कितना है आ नही है तऽ ई सब चीज जे छै हमरा कागजे कऽ अनुसार होइत छै हमरा अगर एक बीघा छै तऽ एक बीघा कऽ कागज होना चाही आ नहि छै एक बीघा तऽ हमरा कागज ओकर नहि हेतै एहि तरीकासँ आब लोग सुदि भरना अगर हमरा खेत नहि छै हमरा करने छै पांँच बीघा खेत तऽ हमरा छै सुदि भरना हम लए सकैत छियै जादे सुदि भरना नहि तऽ हम लीच पे भी लए सकैत छियै आ लीचो पर दए छै जेनाकि दश साल खातिर लीज पर देने छै हमरा आ ओ करैत छै ओकरा मतलब जरुरत भेल कि नहि हमरा पांँचे सालके बाद हम ओ खेत हम लए लेबै इहो सब चीज एना होइत छै लेकिन कानूनके अनुसार नियम जे कहै छै एना नहि होना चाही जे लीज पे दए छै जे नियम छियै ओएह होना चाही आ बाद बांँकी हमरो एना नहि छै हमहूँ गांँवे समाजसँ बिलौङ्ग करैत छियै हमरो पिता जे छै किसाने छियै हमरो छै खेत लेकिन ओतना नहि छै लेकिन जेतना छै अपन एगो होइ छै ने सुखीसँ रहि जेना अपन हल्का फुल्का बाड़ी उड़ीमे सब्जी तब्जी लगाबै छै अपना खाए पियै छै बस किसानके तऽ अतनी टा छै आओर की छै